मेरे हिसाब से मेरी जो ता ताक़तें हैं वो हैं नई नई चीज़ें जानने की उत्सुकता जो मेरी है और मेरा ज्ञान जो मैं नई नई चीज़ों को सीखने में लगाता हूँ जैसे की मुझको कुछ अगर नई चीज़ पसंद आती है तो एक मेरे अंदर सें उत्सुकता आती है कि मुझको ये चीज़ सीखनी ही सीखनी है ये मुझे बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है जैसे कि बाहर अगर मुझको कुछ नया सीखना है कुछ नई चीज़ करनी है मेरी ज़िन्दगी में तो मुझको करनी ही है वो वो चीज़ ना मुझको फ़र्क़ नहीं पड़ेगा कि कितना टाइम लग रहा है मुझको सीखने में या उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा पर मुझको वो चीज़ सीखनी है ये मेरी ताक़तें कहा जाए और जो मेरी मेरी ताक़त मुझको एक वो मिलता है अनुभव मिलता या फिर किसी का मुझको साथ मिलता है मेरे परिवार वालों से तो उससे मुझको और मेरे अंदर एक काम करने की इच्छा और उसको लगन से करने की जो एक इच्छा रहती है वो मेरे अन्दर जाग जागती है अब कमज़ोरी में देखा जाए तो कमज़ोरी में ये रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को सोच सोच के अपना अपना दिमाग या फिर अपना ना जो सोचने के या फिर ज्ञान जो मेरा रहता है वो उसी चीज़ को सोच सोचके सोच सोचके सोच सोचके बार बार मैं परेशान होता हूँ उस चीज़ को कि ये नहीं हुआ ये कैसे होगा ये कैसे करना है मेरे मुझको मुझको जल्द से जल्द ही ये करना है ये सब चीज़ें मैं सोच सोचके मैं परेशान अपने आप को खुद से ही परेशान करता रहता हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी एक कहा जाए मेरी कमज़ोर कमज़ोरी है है कि मैं बार बार उसी चीज़ को सोचता रहता हूँ कि ये मेरा ये काम नहीं हुआ ये काम बचा है उस चक्कर में बहुत ज़्यादा अपने आप को नाखुश या फिर कहा जाए नाखुश हाँ नाखुश करता हूँ और मेरा मन इधर से उधर हो जाता है कि मैं ये काम करूँ कि नहीं करूँ आगे बढ़ाऊँ उस काम को कि नहीं बढ़ाऊँ ये सब मेरे दिमाग में चलते ही रहता है तो ये हैं कुछ मेरी क्या कहते हैं सबसे बड़ी ताक़त और कुछ कमज़ोरी